दिक्खो जी गल्लबात ऐसी ऐ कि साम्बा डिस्ट्रिक बिच्च मैडिकल दी जेह्ड़ी सु सुविधा इन्नी शैल नेईं ऐ इत्थें ना कोई चज्जा दी ट्रांसपोर्टेशन ऐ मैडिकल एम्बुलैंस ताहीं ना कुछ बड़ियां बमारियां ऐसी न जुंदा इत्थै लाज गै निं ऐ इन्दे साम्बा डिस्ट्रिक च जाओ इलाज करान ते एह् सानूं जम्मू रैफर करी ओड़दे जम्मू आह्ले अग्गें करी ओड़दे ते कुछ जेह्ड़े गरीब लोक होंदे उं'दे कोला नेईं जान होंदा एड्डी एड्डी दूर तो गड्डियां उं'दे कोल नेईं होंदियां ऐं कराया भाड़ा खर्चियै जन्दे न ओह् ते जेह्ड़ा जो कि एम्बुलैंस जेह्ड़ी ओह् होने चाहिदी ऐ एम्बुलैंस दी फैसिलिटी कन्नै कंटीन दी बी फैसिलिटी होनी चाहिदी जिल्लै कोई पेशैंट आवै दाखला होऐ ओह्दा ओह्दे घरा आह्ले आंदे न केईं बारी उं'दे कोल नेईं टाइम होंदा भला घरा रुट्टी बनाइयै असीं लेई जाचै ते शैल रुट्टी दा प्रबंध जेह्ड़ा इत्थें मैडिकल जेह्ड़ी बी ऐ अजेंसी ऐ करना चाहिदा जुदे कन्नै जेह्ड़े पेशैंट ऐ उं'दे घरे आह्लें बी टैंशन निं रौंहदी कि जेह्ड़ा रुट्टी बगैरा ओह् शैल थ्होआ दी हैल्थी थ्होआ दी ऐ स्वास्थ आह्ली थ्होआ दी ऐ ते होर पानी दी बी फैसिलिटी होनी चाहिदी मिनरल वाटर थ्होना चाहिदा कि गंदा पानी निं होऐ कि गंदे पानी कन्नै बी बड़ियां बमारियां च जुड़ी जन्दियां इंसान गी ठीक निं रौंहदा ऐ इंसान ते हास्पिटल फैसिलिटियां बी बड़ियां घट्ट घट्ट ऐ कोई गिनी चुनियां दो तिन्न हास्पिटल होने ओह् बी कोई इन्ने कोई खास बड्डे बड्डे शैल हास्पिटल निं ऐ ते जुदी बजह कन्नै सानूं होर होर स्टेट बिच्च जाने पौंदा जेह्ड़ा साढ़े ताईं मुश्कल होई जंदा केईं बारी केईं बारी कोई एमर्जेन्सी होंदी कुतै पुज्जने पौंदा फटाफट हास्पिटल ते पूज पुज्जना निं होंदा ऐ अगर पुज्जी बी जाओ ते इन्दे कोला इलाज गै निं होंदा डाक्टरें कोला इन्नी बेकार फैसिलिटी ऐ कोई स्हाब निं ते रोड़ बि हैनी शैल ते जेह्ड़े ह हास्पिटल आह्ले ऐ केह् पता एम्बुलैंस बिच्च लेचै पेशैंट ते पेशैंट रोड़ दी बजह कन्नै होर ज्यादा बमार होई ते मेरी इ'यै अपील ऐ कि हास्पिटल बगैरा शैल होने चाहिदे रोड़ राड़ शैल होने चाहिदे पेशैंट कन्नै कोई पेशैंट ताहीं कोई तकलीफ निं होनी चाहिदी बस ते होर जेह्ड़ी फैसिलिटी होनी चाहिदी एह् मैडिकल दी भला ग्रांऽ ग्रांऽ बिच्च डाक्टर आने चाहिदे हास्पिटल इ'नें बनाए दे निक्के निक्के कमरे पर उत्थै कोई डाक्टर निं आंदा कोई कुछ निं आंदा ना कोई दवाई ऐ ना कोई कुछ अगर ग्रांऽ आहला कल्ला गी बाय चांस कोई सीरियस गै होई गेआ ते रातीं बेल्लै होई गेआ ते उं'दे कोल ना कोई गड्डी दी कोई फैसिलिटी होंदी ते ना कोई पैसे होंदे भला अस एड्डी दूर लेइयै जाई सकचै उ'नेंगी ते ग्रांऽ बिच्च बी इक हास्पिटल निक्का जेहा होना चाहिदा ते डाक्टर दी टीम आनी चाहिदी शैल जेह्ड़ी शैल होऐ ते दोआइयां बी पूरियां थ्होने चाहिदियां एह् निं कि इद्धर अगर डाक्टर आखी ओड़ै एह्ड़ी दोआई लैनी ते ओह् इत्थें थ्होए गै नेईं जाइयै ओह् जम्मू डिस्ट्रिक जाने पोऐ लैन सारी दोआइयां जेह्ड़ियां थ्होने चाहिदियां ते ते पूरियां मशीनां बी होने चाहिदियां इन्दे कोल प्रापर जेह्ड़ियां ठीक ठुक होऐ जिन्ना हून सरकार ने बड़ा शैल कीता जेह्ड़ा साढ़े साम्बै डिस्ट्रिक च एम्स हास्पिटल बनाया ओह्दी बजह कन्नै सानूं बड़ी मदद थ्होनी ऐ पैह्ले साढ़े कोल कोई हास्पिटल निं ऐ हा चज्जा दा जुत्थें असी भरोसा करियै अपने घरे आह्ले ही लेइयै जाई सकदे हे कि जम्मू डिस्ट्रिक च बी अगर लेइयै जाओ ते उत्थें टाइम भजदा कन्नै ना कोई रूम थो थ्होंदा कमरा थ्होंदा ना कोई बैड थ्होंदा मरीजै ताईं इत्थै ऐ कि ओह् काफी बड्डा उ'नें खोलेआ आशा करने आं अस भला सानूं ओह् शैल करियै साढ़ी ओह् सानूं दिक्खन साढ़े पेशैंट दा ध्यान रक्खन सारे सरियां फैसिलिटियां होन उत्थें ते ऐ बी ओह् बड़ा बड्डा ऐ एम्स साम्बा नांऽ करियै ओह्ड़ा हास्पिटल ऐ उत्थें बच्चे पढ़ी बी सकदे न कालेज बी खु'ल्लेआ उत्थें ते दोआइयें आह्ली दुकानां बी बड़ियां सारियां खुल्लियां न मार्च म्हीने ओह्दी ओपनिंग ऐ ते सारे आना ते ओह् बड़ी शैल गल्ल ऐ एह् साढ़े ताहीं साढ़े लोकें ताहीं